मां सिलाई कंदी आहियां पहिरों हथ जी मशीन हूंदी हुई मां हुन खां सिलाई कंदी हुअमि तंहिं खां पोइ पेरनि जी मशीन आई उहे बि जाम साल हलियूं तंहिं खां पोइ मोटर वारी मशीनूं निकितियूं पोइ मां हुन सां सिलाई कंदी हुअमि ऐं हाणे अॼुकल्ह हुनजी बि मशीनूं अची वेयूं आहिनि हुन में जल्दी स्वेटर मोजा टोपियूं कन जा स्काफ़ सभेई ठहंदा आहिनि हुन में सितारूं मोती सभु नओं नओं विझी करे सभु ठाहींदी आहियां ऐं नवां नवां तोरण बि ठाहींदी आहियां असांजे पाड़े में घर में सभिनी खे मुंहिंजी सिलाई ॾाढी वणंदी आहे मुंहिंजे वटि सभिनी कलरनि जा तरह तरह जा धाॻा बि आहिनि मां जिते बि सिलाई जो नओं सामानु ॾिसंदी आहियां हुनजी पुछा कंदी आहियां